جی میں بات کر رہی ہوں مجھے جو ہے كرشمہ میک اپ كروانا ہے ود آکسیجن فیشیل اینڈ تھریڈنگ بھی كروانی ہے تو اِس میں كتنا ٹائم لگے گا بس یہی دو ہاور تک دو گھنٹے بس اُس سے زیادہ تو نہیں ٹائم دے پائیں گے جی مجھے تھریڈنگ بھی كروانی ہے تھریڈنگ میں تو بس دس یا پندرہ ہی منٹ لگتے ہیں نا آ جی جی اُس میں ٹائم لگے گا جی تو تین گھنٹے كے اندر ہو جائے گا نا جی اور كوسٹ كیا ہے اِس كی اچھا اور اچھا اور اُس كا میک اپ كا جی ود پروڈكٹ كی كوالٹی كے حساب سے ہوگا نا جی جی بالكل تو آپ یہ ایڈریس مجھے بتا دیجیے گا میں آ جاؤں گی اور فیشیل تھوڑا سا اچھے ہی كریے گا جی فیشیل اور میک اپ بھی مجھے كرشمہ والا ہی چاہیے نا ٹھیک ہے ٹھیک ہے